हैल्लो तुस कौन पूजा होर बोल्ला दियां अच्छा अच्छा

हैल्लो हैल्लो अवाज कटोआ दी ही अच्छा केह् केह् डिजाइन थोआड़े कोल अच्छा होर

अच्छा होर कोई डिजाइन आस्तै कोई बी डिजाइन बने दा होऐ अलग्ग कोई देनी प'वै चीज कुछ लैंस बगैरा

बनाना कोई डोगरी सूट अच्छा उ'यै उ'यै पुच्छा नि केह् केह् एक्स्ट्रा प्लेन कपड़ा हां कनारी आह्ला

अच्छा होर कोई न्यू डिजाइन